हेलो हँ हेलो के हमरा पासमे रोहु यऽ बोआरि यऽ तकर बाद कवइ यऽ खेसरा पोठहि सब माछ यऽ सब रङ्गके हम माछ राखै छी रोहु तऽ दू सए टके किलो चलैया नहि नहि नहि नहि नहि रोहु माछ ओ बोआरी बोआरी तऽ तीन सए टके चलैया किलो नहि नहि माछके दाम छै माछके दाम छै नहि नहि हमर माछ जे छै ने बहुत अच्छा माछ छै बढ़िऑं माछ छै खेबै तब ने बुझबै माछके स्वाद यहाँ लए कऽ देखिऔ ने दाम पर नहि जैऔ नहि नहि नहि नहि हम महग नहि कहै छियै दाम सहिये कहै छी हमर माछके दाम सही यऽ अहिना भाव चलै छै बाजारोमे इएह भाव छै बुझलियै हम एतऽ दोकान कयने छी हम होलसेलर कयने छी दोकान खरीदकऽ हम माछ आनै छी बुझलियै कोनो हमर अपन पोखरिके छियै आय कवई मांगुर तऽ एके सए टके किलो छै हॅं हँ सबसे सुविधा यऽ कवई मांगुर मगर टेस्टी ओ छोट माछ छै ने टेस्टी छै बढ़िऑं छै स्वादिस्ट माछ छै छोट माछमे स्वाद छै अहाँ पता करिऔ हमर माछ जे छै ने बहुत बढ़िऑं छै अहाँ खेबै ने तऽ अहाँकेँ दौड़ दौड़ कऽ एबै हमरा दोकान पर नहि नहि नहि कए सकबै बड़ बेसी करबै तऽ दू सए टाका देखिऔ बड़ करबै ने तऽ दुटा टाका कम कए देब ओहिसँ कम नहि कए सकब हमर खरीद नहि छै ओतबा हम खरीद कऽ ने आनै छियै जन बन दै छियै जन कऽ पकड़ि कऽ माछ आनै छै ओतऽ सँ खरीदै छियै दू टका जे नहि नफा करबै तऽ की करबै हम दोकान कए कऽ से कहिऔ हम कए सकबै नहि नहि हम तऽ कएलहुॅं बहुत कम कएलहुॅं हँ ठीक छै तऽ हम करै छी सुनिऔ ने हम पता करै छी अगर होयत ने तऽ हम अहाँकेॅं फोन करब ठीक छै पता करै छी अगर भए जायत तऽ हम अहाँकेॅं फेरो फोन करै छी तऽ अहाँ भेज देबै किनको लए जायत ठीक छै राखू